हमारे इधर चार प्रकार की ऋतुएँ ऋतु होती हैं गर्मी सर्दी बारिश और बसंत ऋतु यह ऋतुएँ अलग अलग यह कभी कभी अंतराल में होती हैं यह बहुत अंतर में होती हैं क्योंकि यहाँ पर जैसे कि सर्दी कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है गर्मी कभी ज़्यादा कभी कम बारिश वारिस वारिस का समय दो तीन महीने का आता है जिसमें दो तीन महीने में अत्यधिक वर्षा होती है और हमारे आस पास प्राकृतिक दृश्य जैसे नदियाँ जंगल पहाड़ छोटी पहाड़ियाँ नदियों में बारिश अत्य अत्यधिक होने पर वहाँ पर पानी अधिक आ जाता है और बारिश कम होती है तो वहाँ नदियाँ सूख जाती हैं जंगल जंगल में अगर बारिश होती है तो वहाँ पर जानवर और बहुत कम होते हैं और नहीं होती है तो वहाँ जानवर अधिक होते हैं खेत हमारे यहाँ खेतों पर बहुत परिवर्तन होता है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग खेती की जाती है और मिट्टी मिट्टी अलग अलग तरह की होती हैं अलग खेती की जाएगी तो अलग मिट्टी भी होगी